اردو زبان اپنے شیرینی مٹھاس خوبصورتی سلیقہ مند شائستہ زبان کے لئے جانی جاتی ہے تقریباً دو سو سالوں سے جس تیزی کے ساتھ اردو زبان اپنی بلندیوں کی جانب جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کسی زبان نے بھی اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی ہے بہت سی دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس میں بات چیت کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اردو زبان کی طرف جا رہے ہیں اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ اس زبان میں شائستگی شیرینی مٹھاس اور بہت لمبی چوڑی بات کو مختصر سے محاورے کے طور پر بولنے کا ہنر پیدا کروا دیتی ہے اس زبان نے اچھے سے اچھے لوگوں کو کے اندر شاعری اور زبان و بیان کا انداز پیدا کر دیا یہ زبان جہاں اپنی مٹھاس عشق محبت سلیقہ مند شائستگی کے لئے جانی جاتی ہے وہیں یہ زبان انسان کو انسان بنانے کے لئے بھی جانی جاتی ہے اس زبان نے بہت سے در و دیوار بہت سی سی نہریں بہت سے سمندر اور بہت سے جذبات اور بہت سی ذہنوں کے گرد و غبار کو جھاڑنے کی بالکل کوشش کی ہے اس نے ذات پات مذہب اور بہت سی چیزوں کے بندھن کو توڑ کر کے انسان کو انسان بنانے کی طرف مائل کیا ہے اس زبان نے جتنا محاورے کا استعمال کیا ہے میرا خیال ہے کہ دوسری زبانوں نے بالکل بھی نہیں کیا ہے آپ شعر کو دیکھیے کہ شرم کیسی فقط بہانا تھا دیکھ کر مجھ کو منہ چھپانا تھا منہ چھپانا جو ہے وہ ایک محاورہ ہے اور وہ اردو زبان میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا دل لگانا بھی ایک محاورہ ہے آپ شعر کو دیکھیے کہ جو محبت کو دل لگی سمجھے اس سے بیکار دل لگانا تھا لبوں پہ دم ہونا یہ بھی ایک محاورہ ہے شعر کو دیکھیے کہ الٰہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں ہو صرف ثنائے وارث کہ دل میں شوق وصالِ وارث ہو آنکھ محو لقائے وارث تو اردو زبان نے اچھی اچھی زبان والوں کو اپنی زبان کا معتقد بنایا ہے میر تقی میر ہیں یا مرزا غالب ہیں یا شاہ اکبر داناپوری ہیں یا امیر خسرو ہیں یا بیدم شاہ وارثی ہیں یا پھر خواجہ میر درد ہیں ان تمام لوگوں کو دنیا ان کی زبان کی وجہ سے جانتی ہے کہ اس زبان نے میں کتنی منفرد خوبی ہے جو کسی زبان میں میں میرا خیال ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے